उदालगुरि जिल्लानि मानसिफ्रा सानफ्रामबो मोगा मोगि जानाय माखासे सरासनस्रा हेंथाफोरानो जाबाय इलेकट्रिसिटि टेलिकमिउनिकेसन फेसेलिटिस गामिफ्रा मोजाङै कानेक्टेट नङा ट्रेन्सपर्ट सिसटेमआ मोजां नङा लामाफ्रा मोजां नङा दैज्लांआव एसे अखा हाबानो दै दै बाना जायो आरो बायदि बायदि रोखोमनि बेमार बेखायनो आङो जोंनि दैदेनगिरिफोरनिसिम बेखौनो खावलायो जे जोङो गामि गामि जोंहा गामि गामि गोथौ गोथौफ्रावहाय खारेन्ट एबा इलेकट्रिसिटि मोननो थाङा जेरै जेनि जाहोनाव बिथांमोना दिनैसिमबो खोमसि आव थानांगौ जायो आरो बिथांमोननि बे गामि गोथौनि लामाफोराबो दाबो दासिमबो मोजाङै बनायनाय नङा जेनि जाहोनाव बिथांमोना टाउनसिम फैनो आरो हेफाजाब नांगौ जिनि गाव गावनि नांगौ जिनिसफोरखौ लांफैनायसै बिथांमोना गोब्राब खस्थ' मोनो आरो बे लामा गाज्रिनि थाखायनो

गामिफ्राव माबाफोर जाबा जोंनि जे हेल्प हैग्रा बिभागफोर दं बिथांमोना थांनो गोब्राब मोनो आरो मोनहैस'या बेनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफोरनिसिम बेखौनो खावलायो जे नोंथांमोना जोंनि बे जे सरासनस्रा मोगा मोगि जानाय दं बेखौ नोंथांमोना नायनानै फोसाबगोन आरो हेफाजाब होगोन होननानै आं बेखौनो खावलायो